بدلتی ہوئی آب و ہوا ہمارے علاقے میں كھیتی كو بہت متأثر كرتی ہے كبھی سیلاب كے ذریعہ ساری كھیتی برباد ہو جاتی ہے كبھی خشكی كی وجہ سے پانی كھیتی كو نہ ملنے كی وجہ سے ساری كھیتی سوكھ جاتی ہے اور كبھی سائیكلون وغیرہ یہ تو اتنے نہیں آتے سائیكلون ژالہ باری یہ كم ہوتی ہے جس كی وجہ سے زراعت اتنی متأثر نہیں ہوتی لیكن كبھی كبھار زیادہ بارش سیلاب خشک سالی یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو كافی متأثر كرتی ہیں اور بدلتی ہوئی آب و ہوا پرالی كو جلانا كھیتی میں پٹاخے پھوڑنا دیوالیوں میں ان چیزوں سے ہماری كھیتی كو اور دوسرے جو كمپنی یا پھر دوسری فیكٹریز ہیں جن سے آلود ہوا نكلتی ہے اور اس كی وجہ سے كھیتی كافی متاثر ہوتی ہے كسان ان ركاٹوں اور نقصانات سے مختلف طریقوں سے نپٹتے ہیں جیسے كہ ان كی سركار مدد كرتی ہے اگر سیلاب زیادہ ہو گئی جس كی وجہ سے كھیتی بیكار ہو گئی تو ان كی بھرپائی سركار بھی كر دیتی ہے اور بعض دفعہ ان كو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے